हैलो मैम में अकैडमिक को आर्डीनेटर बोल रही हूं बोला नी में अपने इंस्टीट्यूशयन च सीसीटीवी कैमरे जेह्ड़े ओह् इंस्टॉल कराना चाह्नी ते क्या रेट केह् ऐ इंदा अच्छा तीन चार लक्ख कोई डिस्कॉऊंट बगैरा ते ओह् अगर में अपनी लाईब्रेरी च इंस्टॉल कराने होन फिर ठीक ऐ ते बजट किन्ना तीन लक्ख ते ठीक ऐ डन डन ठीक ऐ ठीक ऐ